हॅलो हांव मनोज उलयतां हय रुमडा सावन उलयता हय हांवें फोन मारिल्लो कारण तुमचें जें पायपलायन आमच्या गांवान जे पावता ते कांय दीस जाले बंद आसा हय अशें सांगपाचो म्हाजो अर्थ फोन मारपाचो म्हाजो अर्थ जालो की हांव म्हाजें घर दुरुस्त करतां आनी उदकाची म्हाका खाशेली गरज आसा जर तुमची खंय पायपलायन बंद आसा जाल्यार म्हाका उदकाची पुरवण करची पडटली हय खूब उदकाची गरज लागता म्हाका सो म्हाका जाय की तुमी म्हाका उदकाचो पुरवण कशी तरी करची हय आतां आमच्या गांवान पसून उदक येना आतां तें उदक येतलें जाल्यार कितें दीस लागतले आं पांच दीस तशें जाल्यार म्हाका खूब त्रास जातलो आमचे थंय कोणागेर बांय पासून ना उदक घेवपाक हय उदक उदकाची सामकी गरज पडटली आतां तुमी आमकां उदक कशें पावयतले हय टेंकराचोच अरेंजमेंट केल्यार मातसो बरो जातलो हय टेंकर येत जाल्यार सगळ्यांक उदकाची पुरवण जातली तशी म्हाकाय ताजो फायदो जातलो हय आमी जाणा ती आख्खी टेंकर म्हाका मेळूंक शकना बट गांवांक लागून ती येतली तरी पूण तुमी टेंकरीनी उदक धाडटा तेन्ना मात्शी व्हडली टेंकर धाडची कारण आमकां गांवांक ती पावोन थोडे हांव म्हाजी उदक एक्स्ट्रा भरून दवरूंक शकता हांगर हय चड उदक मेळ्ळ्यार मातशें बरें जातलें हय म्हाका दिसाक कायांय न्ही करून एक दोन हजार लिटर उदक लागता कारण म्हाजें काँंक्रीट आनी शिमेट अशें वणटीक काडपाचे चालू आसा सो तें भिजोन ताका लागून उदकाची मातशी म्हाका गरज चड लागता हय हय आनी आमचो गांवान येता तो रस्तो मातसो अरून आशिल्ल्यान तुमी सारकें येवचें कारण आमच्यो मोटारी फास चालू चलता हांगर आनी अपशोग जावंक शकता तुमी टेंकर घेवन येता आसतना मातशें सुसेगात आनी नियमपाचो हय हय देवती आसा हय देंवते हय देंवते ल्हव चलोवची गाडी सारकें तुमचें हय हय हय देव बरें करूं